गुजरात में शिक्षा प्रणाली में मुख्य चैलेंज मिन्स कि मुख्य चुनौती त इहे आहिनि त अॼुकल्ह स्कूलनि जी फीस तमामु घणी आहे स्कूलनि जा किताबनि जा अघ ऐं स्कूल में दाखिलो करण खां पहिरीं जेको डोनेशन भरणो पवे थो

तॾहिं अॼुकल्ह ॿ अगरि ॿार पढ़ंदा हुजनि त जेतिरो परिवार जो घर जो ख़र्च थिए थो न एतिरो ई एतिरो ख़र्च ॿार जी पढ़ाई जे पुठियां थी रहियो आहे त मूंखे ईअं लॻे पियो त अमुक ॿारनि जो स्कूल छॾण जो कारण ई बिह थी सघे थो ऐं तंहिंखां सवाइ जेको पाठ्यक्रम आहे न उन में सॼो किताबी ज्ञान ॾिनो वञे थो दुनियादारी जी जेकी समझ आहे उहा स्कूल में कोन मिली रही आहे भई दुनिया कीअं जीअणी आहे दुनिया कीअं हलंदी आहे दुनियादारी जो जेको ज्ञानु खपे उहो अॼुकल्ह जी स्कूलनि में नथो मिले जंहिंजे कारणु ॿारु भटकी थो वञे अहिड़ो मुंहिंजो मञिणो आहे